सिंधी ॿोली हर जॻह ते ॼाणी वेंदी आहे पर माण्हुनि खे लॻंदो आहे की सिंधी ॿोली सिखणु ॾाढो ई मुश्किलु आहे पर सिंधी ॿोली हिंदी ऐं उर्दू वांगुरु ई हूंदी आहे ऐं सिंधी ॾाढी ई मिठिड़ी ॿोली आहे हिननि ग़लति फैमली खे परे करण लाइ असांखे सिंधी इस्कूल खोलणा खपनि ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु खपे ऐं नंढणनि खे सिंधी सिखाइणु खपे